यह सर कोई दिक्कत नहीं है अब के बाद नहीं होगा ऐसा अरे मैं कस्टमर से बोल दूँगा आपकी बार नहीं होगा ऐसा आपके पास ही पहुँचा दिया जाएगा अब की बार आपको अब के बाद शिकायत नहीं मिलेगी आपको कोई दिक्कत नहीं है हम पहुँचा देंगे नहीं अब की बाद टेम पर पहुँचा देंगे सर कोई सर दिक्कत नहीं

अरे यार अब की में नहीं होगा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं कोई बात नहीं सर अब नहीं होगा सॉरी ओके सर कोई दिक्कत नहीं है अबकी बार ऐसी गलती नहीं होगी ठीक है सर अब नहीं होगा ऐसा अभी हमारे तरफ से कोई गलती नहीं होगी अबकी बार टाइम से पहुँचा दिया जाएगा आपके पास